ہمارا ملک ہندوستان دنیا کی قدیم ترین تہذیب تہذیبوں کا مرکز رہا ہے ہڑپا اور موہنجوداڑو سے آگے چلیے تو راماائن اور مہا بھارت جو ہے وہ قصے کہانی اس سے بھرا ہوا ہے اس کے بعد پھر پوری تاریخ اٹھا کے دیکھی اس وقت سے لے کے آج تک کی اتنی رنگا رنگ تاریخ شاید کسی دوسرے ملک میں ہمیں مشکل سے ملے جتنے کہ ہمارے ملک میں ہے نہ جانے کتنے لوگ ہزاروں لوگ باہر سے آ کے یہاں بسے ہیں بہت سی نئی تہذیبیں شروع ہوئیں نئے تاریخی باب لکھے گئے نئی بادشاہت قائم ہوئیں نئی سلطنت قائم ہوئیں اور ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ تاریخی واقعات اور کہانیاں بھی جڑی ہوئی ہیں اس لیے اگر کسی یہ سوال اصل میں بہت تفصیل طلب ہے جو میں تفصیل میں نہیں جاؤں گی لیکن ہر علاقے کی اپنی ایک تاریخی کہانی ہے اور کل ملا کے ملک کی تاریخ دیکھیں تو وہاں بہت ساری کہانیاں ہیں میں میرا بچپن راجستھان میں گزرا اور راجستھان کی ان گنت علاقائی کہانیاں جنہیں ہم فوک ٹیلس کہتے ہیں وہ میں نے سنی ہیں اور مجھے یاد بھی ہیں اور اس نے میری زندگی پر بہت اثر ڈالا میرے جو تحریری میرا سفر ہے جو جیسے کہ ہم ادبی سفر کہتے ہیں وہ اس سے بہت متاثر ہوا اور بہت کہانیاں اس کے علاوہ دہلی میں میں رہتی ہوں تو یہ ایک تو پورا کہ پورا کہانیوں سے بھرا ہوا ہے اندر پرست سے لے کے آج تک جو بھی دہلی کے آٹھ کے نام ہوئے اور آٹھ تاریخیں ہوئیں ان میں ان گنت کہانیاں ہیں